सोशल मीडिया अकाऊंट में जेह्ड़े फॉलो कीते अपने फेसबुक ते इंस्टाग्रंम उप्पर हो हैन जियां मोदी होइया साढ़ा अमित शाह् होइया उसदे बाद आज तक होईया जेह्का असें न्यूज़ दिंदा जनर्ल नालेज़ दा पेज होइया ठीक ऐ मेरे मेरे दोस्तें अकाऊंट होइये सोशल मीडिया उप्पर मेरे घरा आह्लें दे अकाऊंट होइये सारे उत्थै फॉलो कीते ते अपने इंस्टॉग्रैम उप्पर बी ते कन्नै फेसबुक उप्पर बी फोटो ग्राॅफी दे अकाऊंट होइये उसदे बाद बाईल्ड़ लाईफ होइया ठीक ऐ नेही नेही चीज़ां में अपनियां फॉलो कीतियां इनें सोशल मिड़िया हैंडल उप्पर ते फोटोग्राफी दा मिगी कोई खास शौक नी ऐ ते में उंदा कोई पेज़ फॉलो कीता निं ऐ खास बाकी में सोशल मीडिया पर बड़े लोकें फॉलो कीता बड़े बड़े इंफ्लूऐंसर होंदे किश चीज़ां सखांदे जियां किचन दी अपने रसोई दियां उसी आक्खदे उसी बनाना सखांदे कुछ कुछ चीजां रसोई लगदियां साढ़ियां खाने पीने आस्तै ते उ'ने बनाना सखांदे ओह् बा इक पेज़ ऐ किश किचन करियै पेज़ ऐ ओह् फालो कीता मतलब में बड़ियां चीज़ा फॉलो कीतियां जेह्कियां कम्मे दियां होन की जे अस हुन जि'यां पैह्लैं पैह्लैं होंदा स्हाब कि पैह्लैं पैह्लैं अस केह् आखदे दिक्खियै चीज कुसै कश जाना पौंदा किश सिक्खने फोन दे आने बाद केह् होंदा कि अस घर बेहियै हर चीज़ सिक्खी सकदाे ते असें फोन दा फायदा असें बाकी होर किश करना होऐ ता जियां पैह्लैं पैह्लैं केह् होंदा कि पैह्लैं कुसै कोल जाना पौंदा नुआढ़े कशा कम्म सिक्खना पौंदा अवा हुन केह् होंदा कि फोन दे थ्रू अस किश बी सिक्खी सकदे तां गै में उऐ नेहियां चीज़ां फॉलो कीतीयां जिस कशा मिगी सिक्खना फायदा थ्होऐ ते अऊं घर बेहियै सिक्खना ते मेरा कल गी कोई कामजाबी च अड़चन नेईं आवै ते केई बी न्यूज़ जां किसै किस्म दा कम्म होऐ तो मेरा बनिया तां गै नेहियां नेहियां में चीज़ा फॉलो कीतियां